हय कोण उलयता खंय पावपाक दांडेली फाल्यांच जाय तुमकां कारण आमच्यो टॅक्सी चडश्यो बूक आसा फाल्यांच जाय परवां बी चलना कितले लोक साडे चार हजार आमची ए सी कॅब आसा प्लस गाड्योय नवयोच आसा प्लस तुमकां अर्जंटली जाय सो आमकां तयार करचीच पडटली तुमकां दांडेली वचपाक जाय न्हय डिस्टंसूय आसा हांव करून करून नेगोशिएट फोर टाउसंड करून करूं शकता तुमकां जमता तुमकां केन्ना वचून केन्ना येवपाक जाय ओके सो आमकां ड्रायव्हराचो तुमचे कडल्यान येवची ना बट तांचे सगळें लंच डिनर तुमकां स्पोन्सर करचें पडटलें एक्चली आमकां सद्याक कार अरेंज करची पडटली बिकोज तुमका अर्जंटली जाय आनी आमचे एकूय वेहिकल अवेलेबल ना सो तुमकां चलता तर तुमी सांगा ना आमचे प्लेस वायज आसतलें तें सो तुमकां पर डॅ फौर टाउसंड आसतले तुमी ड्रायव्हराचो स्टे दिवंक ना तर चलता बट तुमकां तांचे खाणाचें तुमकां लक्ष दिवचें पडटलें आनी तुमी कितल्या दिसांचे ट्रॅवल करता एस पर द चार्जीस तें आमी नॅक्स्ट टायम डिसकस करया बट सद्याक तुमकां जाय टॅक्सी तर हांव आतांच सोमती बूक करतां ना जाल्यार मागीर लेट जातलो ओके म्हाका ह्याच नंबरार तुमचो एड्रेस बी धाडून दिवचो थँक यू